ہیلو سر آپ منا بھارتی ٹریول سے بات کر رہے ہیں سر ہمیں کیا نام گاڑی بکنگ کرنی تھی ہمیں منالی جانا ہے تو اس کے لیے فون کرا تھا میں نے آپ کے پاس تھوڑی آپ سے انفورمیشن لینے کے لیے کیا کرایہ ہے کس طرح ہے کس طرح نہیں تو آپ مجھے تھوڑا اس کے بارے میں انفام کر دیجیے اور یہ بھی بتا دیجیے آپ کلو میٹر کیا ریٹ ہے اور ویسے کیا ریٹ ہے آپ کا شوکتی تو سر ہمیں منالی جانا ہے اور وہاں پہ ہمیں ایک دو جگہ اور ہے اٹل ٹرنل سنانگ ویلی ایسی ایک آدھ جگہ اور ہے جیسے گلاوا تو ہمیں دو تین جگہ گھومنے جانا ہے ہم سات پانچ چھ سات دوست ہیں تو ہمیں سیون سیٹر گاڑی چاہیے تو آپ بتا دیجیے سر یہ جو ہے آپ ڈیڑھ سو روپئے کلو میٹر بتا رہے ہیں یہ تو بہت مہنگا پڑے گا کیوںکہ ہم پچھلے پچھلی دفعہ میں بھی گئے تھے شاید آپ کے یہیں سے ہی گئے تھے آپ کے دھیان نہیں ہوگا تب تو آپ نے شاید ایک سو بیس روپئے لیے تھے اور اب آپ ڈیڑھ سو بتا رہے ہو تو سر دیکھ لیجیے مناسب ریٹ لگا لیجیے اور ہمیں وہاں پہ پانچ دن رہنا ہے تو آپ جیسا بھی ہے آپ بتا دیجیے پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہم آپ بتا دیجیے کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں ٹھیک ہے سر اوکے